म्हाका शाणेबाब गोंयकार हो कोंकणी बरोवपी खुबच आवडटा ताच्यो जायत्यो कविता आमच्या इस्कुलाच्या भुरग्यांच्या बुकाचेर छापलेल्यो आसात आनी त्यो कविता इतल्यो गुणवंत आनी इतल्यो बऱ्यो की तांक तांच्यो ह्यो कविता वाचून वाचून जिवाक बरी भलायकी अशें मागता म्हाका दिसता आनी भुरग्यांकूय ती खूब आवडटा कित्याक ती सादे प्रमाणान हे कवीन आपल्या बरोवपांत लक्ष घालून भुरग्यां मदें मांडल्या